مجھے سب سے زیادہ سلائی کرنے کا کام بھی مشکل لگتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے وہ جو دو نیڈل کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی مجھے کافی ٹف لگتی ہے میں دو کے میں کر لیتی ہوں لیکن وہ مجھے زیادہ کمفٹیبل نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں نے ابھی تک کا جو جو میں کام کرنا پسند کرتی ہوں وہ کروشیا نیڈل کے ساتھ کام کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں اور اب تک کا جو میں نے سب سے زیادہ جو مشکل پروجیکٹ بنایا ہے وہ میں نے ایک ٹاپ بنایا تھا جو جو مجھے کروشیا کروشیا نیڈل سے بنایا تھا جو مجھے آل موسٹ پریپئر کرنے کے لیے چھ ماہ سے زیادہ لگے تھے تو مشکل اگر کروشیا ورک ہوتا ہے تو وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو میں اس وقت تک ٹرائی کرتی رہتی ہوں جب تک کہ وہ صحیح آ نہ جائے لیکن سلائی اور نٹنگ جو ہوتی ہے یہ دو چیزوں سے میں اگر وہ نہ آئیں جیسے میں کوشش کر رہی ہوں تو بس میں بور ہو جاتی ہوں اس چیز سے اگر وہ کسی طرح سے جان چھڑانا چاہتی ہوں